जैसा कि हम जानते है कि साधारण बर्तन जो होते हैं ना हमारे अब हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि बर्तन सा करना हमारी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा होता है हम खाना बनाते हैं हम कोई भी काम करते हैं किचन में तो बर्तन ख़राब होते ही हैं बर्तन भी दो प्रकार से ख़राब होते हैं एक जैसे तेलीय बर्तन भी होते हैं और सधारण बर्तन भी होते हैं तो साधारण बर्तनों की बात करें हम कैसे साफ़ करेंगे इससे तो हम आपको बताते हैं कि साधारण बर्तनों को हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं उसे विम बार या फिर अदर साबुन जो होते हैं उसकी सहायता से भी हम साफ़ कर सकते हैं और वह आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं और क्लीन भी दिखते हैं और चमकदार भी हो जाते हैं और बात करते हैं हम तेलीय बर्तन या चिकनाई वाले बर्तनों की तो जैसा हम तेलयुक्त खाना बनाते हैं या फिर हम कोई चीज़ जैसे पापड़ वग़ैरह को तलते हैं तो हमारे बर्तन तेलयुक्त हो जाते हैं तो हम हमें अब इसे साफ़ करना है तो हम साफ़ करने के लिए जैसे अगर हम साधारण साबुन का प्रयोग करते हैं तो बर्तन साफ़ तो होता है लेकिन उतना अच्छाई से साफ़ भी नहीं होता और चिकनाई भी नहीं हटती है फिर हम हमें उसके बारे में कुछ अलग सोचना होता है कि ये जे साफ़ तो हो साथ में चिकनाई को भी ख़त्म करे तो इस लिए हम चिकनाई को ख़त्म करने के लिए विम बार का प्रयोग करते हैं रिम बार का जो लिक्विड वाला फॉर्म होता है उसे हम एक कटोरी में घोल लेते हैं और जैसे घोल के जो हमारा लिक्विड तैयार होता है वो झागयुक्त होता है तो झागयुक्त लिक्विड को तैयार कर लेते हैं उसे हम ब्रश की सहायता से बर्तन में ऐसे रब करते है तो हम देखते हैं कि एक दो बार ही हमारा बर्तन काफ़ी चिकनाई छोड़ देता है और साफ़ भी हो जाता है और हमारा जो हाथ चिकनाईयुक्त तेलीय पदार्थ से जो गंदा होता है उसकी भी कोई झंझट नहीं होती है वह उसे हटा देता है इस प्रकार हम अच्छे से रिम बार से बर्तन को साफ़ कर सकते हैं ऐसी ही हम अच्छे अच्छे सॉप भी सॉप के भी नाम बताते हैं सोप क के नाम बताते हैं आपको रिम बार और रिम बार हो गया और लिक्विड फॉर्म वाला भी रिम बार होता है और साबुन वाला भी रिम बार होता है दो फॉम में पाया जाता है वो तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लिक्विड वाला फॉर्म ज़्यादा यूज करते हैं